साढ़े जियां तुस अस ग्रांऽ च दिक्खी सकदे ओ साढ़े ग्रांऽ च मैक्सिम केह् होंदा कि साढ़े ऐग्रीकल्चर दी खेतीबाड़ी होंदी जियां कि रूह्नी लाई उड़दे जां धानै दी ख खेती होंदी ते जियां मक्कें दी खेती होंदी ज्यादातर कनकै दी खेती होंदी जेह्ड़ियां सब्ज़ियां सुब्ज़ियां ओह् बी घर लांदे ते अज्जकल जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् केह् करदी कि उनेंगी पैसा ते चाहिदा पढ़ाई चाहि्दी ते जेह्ड़ी ओह् ग्रांऽ च नी लभदी ऐ ते ओह् केह् करदे ओह् बाह्रै गी जंदे ताकि उ'नेंगी कम्म थ्होऐ कोई पढ़ पढ़ने आह्ला सिस्टम थ्होऐ ते ओह् तां करियै घरा बाह्र आई जंदे ऐजूकेशन जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर जेह्ड़ा साढ़ा रेही गेदा ते ओह् बोह्त पिच्छै रेही गेदा ते लोग आखदे कि भाई हून असें जियां जो अस कमा ने ते जां असें जो कमाई होऐ ओह् साढ़ी उत्थें नी लभदी साढ़ै घर खेतीबाड़ी करियै नी लभदी ऐ ते में एह् सारें गी आखना चाह्न्नीं आं कि भई जो साढ़ी ऐजूकेशन ऐ ऐजूकेशन दे कन्नै कन्नै गै साढ़ा जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर ऐ ओह् बी कम्म जरुरी ऐ ते जेह्ड़े साढ़े घरै दी खेतीबाड़ी ऐ ओह् बी करना बोह्त जरूरी ऐ रूरल ऐरिये च लोग जियां न ओह् खंदे पींदे अराम कन्नै ऐश करदे ते न कन्नै साढ़े ग्रांऽ च जियां अस दिक्खने साढ़ा मेरा ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ कोड़ा नाला ऐ ते उत्थें जेह्ड़ा लोग न म्हल्ले च पूरे मिली चुट्टियै रौंह्दे इ'यां प्यार रैंह्दा अपना आपस च ते बोह्त ज्यादा ऐग्रीकल्चर दे रलेट्ड ओह् बोह्त केयर करदे उं'दे लेई कम्म करना उं'दे आस्तै जेह्ड़ी खेतीबाड़ी ओह् बोह्त जरूरी ऐ लोग ओह् अपनी कम्म छुड़ी दिंदे लेकिन अपनी खेतीबाड़ी नी छुड़दे ते उं'दे आस्तै में आखनी कि उं'दे आस्तै में जेह्ड़ा पास्ट हा ओह् बी इ'यै कम्म करदे हे हून जेह्ड़ा फ्यिूचर ऐ उनें तां बी इ'यै कम्म करना क्योंकि उ'नें लोकें गी ना इस चीज़ा च बोह्त इंट्रस्ट ऐ होर मिगी बी पर्टिकुलरिरी एह्दे च बी बोह्त इंट्रस्ट ऐ कि में बी खेतीबाड़ी करां फुल्ल लां अपने इक में अपने इक इयां घर दे बाह्रें इक गार्डन बनाए दा जेह्दे च में इ'यां बूह्टे लाए दा तिन चार होर जेह्ड़े ओह् बूह्टे न ओह् मिगी दिक्खियै सवेरे सवेरे बोह्त मज़ा आंदा उ'नेंगी दिक्खियै होर उनें बूह्टें आस्तै मतलब रूह् खुश होई जंदा सवेरे सवेरे जेल्लै गर्मियें दे दिन होंदे ते ओह् बूह्टे जेह्ड़े सवेरे सवेरे जेह्ड़े खिले दे होंदे आह् आह् सुआद गै आई जंदा उ'नेंगी दिक्खियै मज़ा आई जंदा बाई गार्ड ते आ में चाह्न्नीं आं गी हर इक इंसान गी एह् चीज़ खुश होई उ'नेंगी एह् आदत होनी चाहि्दी उ'नें उं'दे आस्तै होना चाहिदा कि भई अपने घर च दो दो बूह्टे लाने चाहि्दे चाहें ओह् किसै दे ब होन लेकिन अपने घरै अंदर बूह्टे लाने चाहिदे थोह्ड़ी बंदा सब्जी बी तरां कड्डी ओड़दा एह्दे कन्नै किन्ना मज़ा आई जंदा हैं घरै दी सब्ज़ी होर देसी सुआद मक्कियै दा टोडा ते कन्नै सरेआं दा साग होर इस चीज गी अस दिक्खी सकने आं कि अज्जकल लोक बोह्त मिस करदे न कि जेह्ड़े ग्रांऽ च न उ'यै एह् चीज दिक्खी सकदे लेकिन जेह्ड़े शैह्रे च रौंह्दे उ'नें एह् चीज़ें गी आदत नी होंदी ऐ लेकिन में आक्खनी कि जेह्ड़े बंदे इस चीज़ गी स्किप करदे इसी छुड़ी देयै दे न ओह् बोह्त गलत करदे कसम कन्नै ग्रांऽ च रौह्ना चाहि्दा ते अपने कम्म खानी पीनी ते घरै दे गै अनंद लैना चाहि्दा ऐ